جی میں گیمنگ کمیونٹی کا حصہ رہ چکی ہوں میں باسکٹ بال اونرس کھیل چکی ہوں اور جس کے اندر باقی اس میں جب میں اسکول میں تھی تب باقی اسکولوں کے بچے آتے تھے میچ کھیلنے کے لیے جن کے ساتھ ہمارے میچز ہوتے تھے جس کے اندر جونیئرز بھی ہوتے تھے سب جونیئرز بھی ہوتے تھے اور سینیئرز بھی ہوتے تھے سب اسکولوں کے ساتھ سب لوگوں کا میچ ہوتا تھا ججز آتے تھے جو سب لوگ دیکھتے تھے کہ کیا ہوتا ہے اور مطلب ایک بہت ہی ایک بہت ہی اچھا تجربہ رہا ہے اسے دیکھ کر اسے اسے کھیلنے کا ایک الگ ہی وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسکول کو ریپریزنٹ کر رہے ہو وہ ایک الگ ہی مطلب ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے جو اور جیت جاؤ اسکول کا نام آپ اپنے آپ اپنے دم پر روشن کر رہے ہو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ ایک موقع ملا اپنے اسکول کا نام دکھانے کے لیے کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بہت اچھا گیم ہوا ہے اسکول میگزین میں آپ کا نام بھی چھپتا ہے آپ کی فوٹو بھی چھپتی ہے اور بہت جگہ آپ کا نام آپ کے اسکول کے چرچے ہوتے ہیں ایسے ہی میں کالج میں بھی کھیلتی تھی